अचो त मां तव्हां खे मशहूर अदाकारनि जो नालो तो ॿुधायां रणवीर सिंह कियारा आॾवानी गोवेर्धन असरानी दिलीप तेलारामानी गिरीश कुमार तौरानी तमन्ना भाटिया प्रीती जनजानी अंजना सुखानी गोवेर्धन असरानी ऐं जैकी भावनानी हे तमाम मशहूर अदाकार आहिनि जेके असां जे सिंधीअ जे भाषा खे ऐं सिंधीअ जे कल्चर खे अॻियां वधाइ रहिया आहिनि सॼे देश में